मिगी अपने जम्मू दा जेह्ड़ा गुरु स्हेई लगदा ऐ ओह् लगदा मिगी अपने द्वारका शास्त्री जी होर

सच्च बोलदे हे हमेशां उ'नें सच्च बोलेआ ते साढ़े घरा दे बी जन्दे न उं'दै छब छब्बी छब्बी छब्बी जन्दे न में ते तेरां गी जन्ना होन्ना केईं बारी तेरां तरीक ते उत्थै कम्म शम्म बी करवाना होना उं'दे कन्नै उ'नें गऊशाला बी ऐ उं'दै उद्धर घाह् बगैरा बड्डने होंदा ऐ होर उ'नें दे गवै गौ कन्ने उं'दी गवें दियां सेवा बी कर लैन्ने होन्ने ओह् बी सेवा बी दा करने दा मौका मिली जंदा सानू साढ़े घरा दे बी जन्दे मेरी मम्मी जन्दी ते मेरे पापा होर बी जन्दे मेरी भैनां बी जन्दियां न ते होर मैं बी जन्ना होन्नां उत्थै उं'दी सेवा करना साढ़ा फर्ज बनदा ऐ क्योंकि अहें उ'नें मन्नने होन्ने आं उं'दियां गल्लां जेह्ड़ियां ओह् बड़ियां स्हेई लगदियां हियां ओह् राम भगवान होरें गी मन्नदे हे ओह् ना गै कदें झूठ बोलदे हे ओह् दिल दे साफ उं'दा हून इक मुड़ा ऐ उं'दा ओह्दा नांऽ ऐ गंगू शास्त्री जी गंगू शास्त्री महाराज होर बी स्हेई न ओह् बी शैल सत्संग बगैरा करदे न लोग गंगू शास्त्री दी पंछान ऐ जेह्ड़ी ओह् द्वारका शास्त्री हुंदे जी कन्नै उं'दे कन्नै गै होई ते लोक उ'नेंगी काफी ज्यादा लोक उ'नेंगी मन्नदे न मै बी मन्नदा मेरे पैह्ले घरा आह्ले बी जन्दे हे फिर उं'दे पिच्छे मैं मि गेआं ते मिगी द्वारका शास्तरी जी होर स्हेई लगदे न साढ़े ग्रांऽ दे बी लोग जन्दे न छब्बी जनबरी मत पंजी दिसम्बर गी उं'दा जेह्ड़ा मतलब कि उं'दा दिन होंदा तो छ छब्बी छब्बी तरीक उ'नें समाधी ले लेई ही ओह् पूरे होई गे हे पं'जी उं'दा जन्मदिन ऐ उं'दा पंजी दिसम्बर गी ते अस जन्ने होन्ने बड़े काफी ज्यादा पंजाब धाड़ी लोग आए दे होंदे उं'दे उत्थै ते असें बी जन्ने होन्ने होर साढ़े ग्रांऽ दे काफी ज्यादा लोक जन्दे न ते उत्थै कम्म शम्म करवाने होन्ने ते लंगर बगैरा बड़ा किश लग्गे दा होंदा ते होर सत्संग बी होंदा ऐ लोक रातीं बडलै जन्दे मतलब कि राती उद्धर गै रौंह्दे रातीं उत्थै सत्संग होंदा बड़ी रौनक होंदी ऐ होर बड़ी ज्यादा दुनिया जम्मू दे बड़े काफी ज्यादा लोक आए दे होंदे न ते असें बी जन्ने होन्ने सानू बी उं'दा सेवा करने दा मौका मिली जंदा ऐ ते होर उं'दियां गल्लां जेह्ड़ियां हमेशां सच्च बोलदे हे होर उ'नें टाट लपेटे दा होंदा हा ना गै उप्पर कपड़े लांदे हे सिर्फ टाट लपेटे दा होंदा हा ठंड बी होऐ भाएं उ'नें तां बी टाट लपेटी रखदे हे होर स्कूल दे मास्टर बी ऐ हे ओह् द्वारका शास्त्री जी होर ते बच्चें गी पढ़ांदे हे सतवाह् बगैरा बी करदे हे ते हमेशां सच्च गै बोलदे हे ओह् स सतवाह् बड़ी जगह सतवाह् कीत्ते दा ऐ हून ओह् पूरे होई गेदे मगर लोक उ'नेंगी इन्ना ज्यादा मन्नदे ऐ ना बड़ा मन्नदे उ'नेंगी लोग मगर ओह् पूरे होई गेदे न इस दुनिया पर नि हैन होर उ'नें उं'दे उद्धर जुल्लै लोक लोक जन्दे बड़े का गऊशाला दो तिन्न गऊशाला ऐ रोजा दे मतलब रोजा दे उं'दे उत्थै लंगर चला दे होंदे फ्री रुट्टी बगैरा सा सत्संग डेली होंदा रुट्टी लंगर डेली लगदा ते लोकें उ'नें काफी ज्यादा दान जमीन बी दान दित्ती दी ऐ उत्थे लो ओह् औंदे जेह्ड़े सेवक होर उत्थै ओह् रोजा दे उत्थै शैल मतलब कि घाह् बड्डी पांदे डंगरें गी ते सेवा करदे न